کھیل انسانوں کے لیے زندگی میں بہت ضروری ہے اور ان لوگ کھیل کھیلنا بھی چاہیے جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں فٹ بال ہو گیا والی بال ہو گیا اور بیٹ بال ہو گیا اور باسکٹ بال لوڈو کھیل بہت طریقے کی ہوتی ہے ایک جسمانی کھیل جو باہر جا کے فٹ بال کھیلتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد اور ایک ہوتا ہے ایسے ہی گھر بیٹھے کھیلتے ہیں لوڈو ہو گیا پب جی ہو گیا فری فائر ہو گیا اکثر یہ سب گیم کھیلا کرتے ہیں اس سے مائنڈ بڑھتا ہے آئی کیو بڑھتا ہے اور جو باہر جا کے کھیلتے ہیں تو اس سے تندرستی توانائی آتی ہے بدن میں فرتی آتی ہے جو صبح کے وقت فٹ بال کھیلنا اور دوپہر کے وقت کرکٹ کھیلنا پھر رات کے وقت والی بال کھیلنا بیڈمنٹن کھیلنا ان سے اس سے انسان تندرست رہتا ہے سستی کبھی نہیں آتی ہے انسان کو ہمیشہ چست پھرت رہنا چاہیے ہمیشہ یہ فٹ بال کھیلنا چاہیے کرکٹ کھیلنا چاہیے والی بال کھیلنا چاہیے باسکٹ بال کھیلنا چاہیے اور لوڈو سے اس انسان کا ذہن بڑھتا ہے من لگتا ہے صبح کے وقت کھیلتے ہیں بیٹ بال